कला इक इंसान दी जिन्दगी च औना बड़ी जरूरी ऐ जियां कि एगर तोआड़े कोल कोई कला होऐ तां तुस अपनै लेई बड़ा कुश करी सकदे ओ जियां कि तुसैं अपनै रैह्न गुज़ारा जिन्दगी चलाई सकदे ओ ते कन्नै कन्नै अपना देश आस्तै बी बड़े कम्म करी सकदे ओ कन्नै कला कन्नै तुस अपना बड्डा नां बनाई सकदे ओ जेह्दै कन्नै समाज च तोआड़ा नांऽ बड़ा बददा कन्नै इज्जतहोंदी ते कला दे देश गी बी बड़े फायदे न जियां कि तुस किसे बि विज्ञानिक फिल्ड च कम्म करी सकदे ओ जां कोई डाक्टरैं जां मैडिकल च जां कोई इनजिनियर बनी सकदे ओ कला बड़े किस्में दियां होंदियां जियां संगीत कला चित्तर कला जां कोई मूर्ती कला जां नृत कला ऐ तोआड़े अन्गर ते जियां कोई तुसें जियां साढ़े देश दियां बड़ियां बड्डियां सिंगर होईयां लता मंगेशवर जी उनैं गानें गाई गाई देश दुनियां च बनाया जेह्दै कन्नै साढ़े देश दा बी नांऽ उच्चा होया ते कन्नै कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा गीत ऐ ओह् पूरी दुनियां च पता लग्गेआ उनेंगी साढ़े देश दा बी संगीत बड़ा शैल ऐ जियां साढ़ै लोकल बसोली दियां चित्तरकला बड़ा मश्हूर दुनियां चमश्हूर ऐ ते ओह् अज कल उसी जी आई टैग बी थ्होई गेदा गौरमैंट दी तरफा दा इयां ते बड़ियां कलां हैन लेकिन